आंथ' बांसिन बिबारफोरखौनो बारा गायनायानो जाया आंनि न'आव माखासे बिबार बिफांफोर आं गायनाय दं आरोना बेफोरखौ आङो नायनानै बिराद मोजां मोनो आरो बेफोरखौ आङो सम सम दैबो होबाय थाबावोसो आरो आंनि न'आवनो माखासे बिफां बिबारफोर दङ जेखौ आंनि बिमामोन बिफामोन बिदामोन बिसोरो गायदों बेफोरखौ नायनानै आं बिराद गोजोननाय मोनो आरोना आङो ओरैबादि मोजां मोनो ओरैबादि सानो जे गुबुनफ्राव जेरै गार्डेन बानाया होमब्ला बेबादि गार्डेन आंबो बानायनो सानो नाथाय मा खालामनो आंबो स्टुडेन्ट जाहैबाय आङो आंनि फरायनांगौ माखासे खामानिफोर थायो बेयाव बेस्थ'नि थाखाय आं बेबादि गायनो टाइमखौनो मोना दा मा खालामनो आं ओरैबादि नायनानैनो ओरैबादि मोजां मोनो आरोना आंनि दा गार्डेनखौ बानायनो सानो नाथाय टाइमखौनो मोना मा बुंनो गोसो जायो बे सिनेमाफोराव नुनाय गार्डेन जेरै गिदिर गिदिर मोजां ओरैबादि नायनो समायना जेरै जेखि जेरैबादि फट' लाया मानो ओरैबादि मोजां फट' ओंखारो बेबादि गार्डेन बानायनो सानो आरोना नाथाय समा थिना मा बुंनो आंबो गायनो गोसोब्लाबो न'नि ओरैनो बे गेन्दा फुल जबा फुल बायदिसिना बायदि बायदि मेल्ला एसे बिसोरखौल' गायनाय जायो आरोना बाहेरायाव मोननाय बिबारफोरखौ गायनाय जाया बेफोरखौ नायनानै आङो बिराद गोजोननाय मोनो आरो आं बेफोर गोजान गोजाननि फुल बिबारफोरखौ गायनो मोनोब्लाथ' ओरै माने साबसिन मोजां मोनगौ आरोना एसेनोसै